आज के युग में मीडिया एक पुल के तरीके से काम करता है उस पुल से सरकार अपनी बातों को जनता तक पहुँचाती है और जनता आम जनता अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाती है जिससे सरकार वहाँ की आम जनता की मदद कर सकती है वहाँ की अर्थव्यवस्था को देखती है समझती है और उसमें सुधार करती है आज के टाइम पर मीडिया का बहुत ही बड़ा मुख्य रोल है हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में बेहतर बनाने में क्योंकि आम जनता की जितनी भी परेशानियाँ हैं जितनी भी दिक्कतें हैं वह दिक्कतें मीडिया सरकार के सामने रखती है और सरकार उन परेशानियों पर उन अर्थव्यवस्थाओं पर उन अलग अलग विषयों पर काम करती है जिससे हमारी आम जनता को या उस स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके एक बेहतर बनाया जा सके मीडिया बहुत ही भुक्य भूमिका मुख्य भूमिका निभाता है चीज़ों को बेहतर बनाने की में आम जनता की जो बातें हैं वह सरकार सुनती है और सरकार की जो नई नई बातें होती हैं जो नई नई नीतियाँ होती हैं वह मीडिया आम जनता तक पहुँचाती है और आम जनता उन नीतियों का फ़ायदा उठाती है और जिससे उस आम जनता का जो है विकास होता है उस आम जनता की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आता है मीडिया का आज के समय में बहुत बड़ा योगदान है स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में क्योंकि मीडिया ही वह ज़रिया है जिससे हर एक स्थान की खबर सरकार तक पहुँचती है क्योंकि सरकार हर जगह जा करके नहीं देख सकती है कि या इस स्थान पर या किसी और स्थान पर क्या हो रहा है क्या चल रहा है या किसी भी स्थान की कैसी अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था सरकार तक वहाँ की अर्थव्यवस्था सरकार तक मीडिया के द्वारा पहुँचाई जाती है और हमारी सरकार उस अर्थव्यस्था को ले करके या उस स्थान की के जो भी परेशानियाँ हैं जो भी मुद्दे हैं उस पर काम करती है और उस अर्थ उस स्थान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का कारण बनती है मीडिया कई बार सरकार नई नई नौकरियों को निकालती है और उन नौकरियों को जनता तक पहुँचाने का उस नौकरी की खबर को जनता तक पहुँचाने का काम हमारी मीडिया करती है मीडिया आज के इस युग में मीडिया में भी नए नए विकल्प आ गए हैं नई नई नए नौकरियों मीडिया भी नई नई नौकरी का कारण बन रहा है बहुत सारे लोग पहले मीडिया में जाना पसन्द करते थे और अब वह पूरी तरीके से जान चुके हैं कि मीडिया कैसे काम करता है क्या काम करता है और बहुत लोग एज ए मीडिया में की नौकरी करना चाहते हैं और वह करते भी हैं हमारे राज्य में मीडिया की बहुत मुख्य भूमिका है हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में सरकार नई नई नीतियाँ लाती है ताकि वहाँ के जो मतलब जो भी स्थान हैं वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सके मीडिया के द्वारा ही नई नई नौकरियों का प्रचार होता है और जो आम जनता है जोकि शहर से जुड़ी हुई नहीं है जिनके घरों में अख़बार इतनी आसानी से नहीं आता है या जिनके घरों में जो शहर से नहीं जुड़े हुए हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और अभी धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं मीडिया क्या करता है कि उन नौकरियों को आम जनता तक पहुँचाती है उन नौकरी का जो समाचार होता है जो भी जानकारी है उस नौकरी के बारे में वो जनता तक पहुँचाती है ताकि जनता उस नौकरी के बारे में जान सके उस नौकरी को कैसे प्राप्त किया जाएगा इस बारे में जान सके जनता फिर उस नौकरी को पाने की कोशिश करती है और जनता की जो भी अर्थव्यवस्था है या उस स्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको सु उसको सुधारा जा सके मीडिया इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने का